भारतआव फैयोब्ला जोङो गिबियावनो जोंनि भारत हादरनिनो राजथावनि दिल्ली बेवहाय जोङो दिल्लीनि सिङाव थानाय आग्रायाव जों ताजमहल बेफोरखौ नायदिंनाया जोबोर मोजां जागोन बेजों लोगोसे जोंहा दिल्लीनिनो जायगायावनो दं लटास टेम्पोल बा दिल्ली गेट बेफोरबायदि जायगाया बेरायथावथाव बेजों लोगोसे हाग्रायारि ट्रेबेल खालामनो गोसो जादोंब्ला बा हाग्रायारि जायगायाव गिदिंनो गोसो दंब्ला जोंहा दं मानास बेबायदिनो सिलं बेफोराव जों बेरायनो हागोन बेफोर जायगाया जोंहा सान्ति मानो होनोबा बेफोर जायगायाव मिथिंगाजों साग्लोबजोबन्नाय सिलङाव दं चेरापुन्जि बेवहाय जोङो बुंनो हायो बेवहाय बोसोरनि सानफ्रोमबो अखा हानायखौ जों नुनो मोनो